बर' रावआ गुबुन राव एबा जेरै संस्क्रिट एबा इंराजि रावजों गोबां गोहोम खोख्लैजादों जोङो गुबुन हारिनि रावखौ रायज्लायनांगौआव गोबां खस्थ' जायो फरायनांगौबो आरो बुजिनांगौबो बेनिखायनो जोङो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो दस्राफोर हारिनि राव रायज्लायनांगौआव बिमानि रावखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मोनबोनायखाय जोङो बिमानि रावखौ मोजाङै बुंनो हायो एबा रायज्लायनो हायो गुबुन हारिनि रावखौ जोङो मोजाङै बुंनो हाया एबा रायज्लायनो हाया गुबुन हारिनि रावआ जेरै इंराजि इंराजि रावफोरा जोंनि बर' हारिनि हारियाव गोबां गोहोम खोख्लैदों बर' रावआव जोङो बर' रावआव बर' हारिया इंराजि रावखौ रायज्लायनो रोङाबाबो रायज्लायनांगौ गोनां जायो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बेनि थाखायनो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जाहैनाङो सुबुंफोरहा बर' राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरा इंराजि रोङैआव गुबुन जायगायाव थांनायाव गुबुन गुबुन भासा रोङाबाबो जोङो गोबां जेंना जानाङो बेनिखायनो जोङो इंलिस राव इंराजि राव एबा गुबुन हारिनि रावखौ मोजाङै सोलोंनानै लानायानो गाहाम होनबाबो जोंनि बर' हारियाव इंराजि रावआ गोबां गोहोम खोख्लैदों मानोना जोंहा फरायनायावनो इंराजि बुंनायावबो इंराजि गासैयावबो इंराजिजों गोहोम खोख्लैजानाय इंराजि रावा जोंनि सुबुं माहारिफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैबाय जोंनि बर' हारिया बांसिनानो इंराजि रावखौ रोङा आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायावबो इंराजि राव सोलोंनांगौ बेनिखायनो जोङो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जाहैनाङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायावबो इंराजि राव बुंनांगौ जाहैयो इंराजि रावा जोंखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैनानै दोनबाय बेनिखायनो जोङो इंराजि रावखौ सोलोंनांगौबो जायो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय इंराजि रावा जोंनि बर' रावआव गोबां गोहोम खोख्लैदों